हेल्ल' आब' ओइ आब'

खोनाया माथो खोनाबाय हो खोनायासैनो हेल्ल' नों खोनादों

खोनायाखै सोर

हेल्ल' ओइ ना ना गुरनो थांनो हा ना गुरनो थाङो थाङोबा आंबो थांगोन खोनादों नोङो हा फिसाथार खोनाया खोनादों ना खोनायाखै हो नों खोनादों आरो खोना खोनाथाराखै आङो नों खोनाहैदों हो